بخیر دوپہر حنزلہ اسی طرح میں اس گفتگو کا منتظر ہوں بالکل عزورہ کے حالیہ تجدیدی ٹکڑے واقعی دلکش ہیں جس طرح سے وہ رنگوں اور ساخت کے ساتھ کھیلتی ہے اس اس سے ایسا منفرد بصری تجربہ ہوتا ہے

میں پوری طرح متفق ہوں میں اپنے مجموعے میں مزید تجدیدی ٹکڑوں کو شامل کرنے پر غور کر رہا ہوں اور عزورہ کے کام خوبصورتی سے فٹ ہوں گے آپ مجھے اس کے فنی سفر اور پس منظر کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں یہ دلکش لگتا ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی گیلری میں کوئی اور ابھرتے ہوئے فنکار ہیں جن کے کاموں پر مجھے نظر رکھنی چاہیے یاسین خان کے مجسمے دلچسپ لگتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آرٹ کو بات چیت کو جنم دینا چاہیے اور اس کام اس کا کام ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی کرے گا

یہ بہت اچھا ہوگا حنزلہ میں آپ کی بصیرت اور اس تجربے کو درست کرنے کے لیے آپ کی رضامندی کی تعریف کرتا ہوں آئیے یقینی طور پر نجی دیکھنے کا شیڈول بنائیں شکریہ حنزلہ خوشی میری ہے آگے دیکھنے اور مزید افزودہ گفتگو کے لیے منتظر ہیں تم بھی حنزلہ اپنا خیال رکھنا